जोंनि गामि खाथियाव गंसे मेडिकेल दं एबा थाबायना थांनोबा दुइ थिन किल'मिटार जायो बेयाव जों थाबायना थाङो बेमार आजार जाब्लाबो जों बिदिनो थाबायनानै थाङो थांनानै जों बेयाव सिखित्सा खालामहैयो आरो बायनांगौ मुलिखौ जों खाथि फारमासियावनो बायनानै लायो जोंनि गामि खाथियाव आरो फारमासि दङ मोनस्लाबाबा जों बेयावनो बायनानै लाबोयो दामा मेडिकेलाव थांबा एसेबां दाम नङा नाथाय फार्मासियाव बायोबोला दामा एसे बारा जायो मुलिफोरखौ जों बिदिनो बबेयावबा ओरैनो मोनो आरो दाम गारनानैबो लाबोनांगौ जायो न'खरावबो बिदि गेदेर बेमार जाफेराखै नालाय जों गोजानाव लांनांगौ जाया बिदिनो जों खाथियावनो नायनानै लायो आथिं आखाइ सानाय उदै सानाय खर' सानायफोरखौबो जों खाथियावनो बायनानै लायो नाथाय गोजानाव जों लांनांगौ गैया